असां सिंधी माण्हू झूलेलाल बसि झूलेलाल भॻवान जी पूजा कंदा आहियूं लाल साईं असांजे मथां जाम मेहिरबान आहे असां चंड चंड ॾींहं गुरू गुरूअ तेहरी ऐं कंदा आहियूं ऐं दरिया ते वञी अखो पाईंदा आहियूं तंहिंखां सवाइ असां लाल जा चालीहा बि कंदा आहियूं असां चेटीचंड खे धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं असां हर चंड ते दरिया पूजे करे ऐं मिठी तेहरी बि ठाहींदा आहियूं इन ॾींहं असांखे ॾाढो आनंद ईंदो आहे इन ॾींहं असां छेॼ बि मचाईंदा आहियूं इन चेटीचंड ॾींहं असां ॾाढो धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं हर महीने जे चंड ते असां ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं पंहिंजा बहिराण वगै़रह बि कराईंदा आहियूं ऐं लाल जा अखा बि पाईंदा आहियूं ऐं हर हर घर में वञी करे उहो परशाद तेहरी ठाहे करे सभिनि खे पहुचाए ॾींदा बि आहियूं असां लाल जा ॾाढा पुजारी आहियूं असांखे लाल साईंअ जी सेवा करण ॾाढी वणंदी आहे साईं करे लाल झूलेलाल सभिनी जा बेड़ा पार अचो त असां गॾजी करे लाल जा बहिराणा ऐं लाल जी लाल जा परशाद चाढ़ियूं ऐं गुरूनि जे अॻियां लाल साईं जे अॻियां उहे अरपन करे उन्हनि खे स संगत खे विराहे करे असां पंहिंजो शेवा जो मौक़ो रॾियूं